हैल्लो

आहो कुद्धर जा ने तुस

आहो पर तुसें किन्ने दिनें दी छुट्टी चाहिदी फ्ही

आहो कराई उड़गी पर फिर बी तुसें जाना कुत्थे फ्ही जल्दी आई जायो ना पेपर शेपर बी हैन नी बच्चें दे आहो पेपर बी आने आह्ले आहो कराई उड़गी पर तुसें ते फ्ही थोह्ड़ा जल्दी आने चाहिदा ना भला फ्ही असें बी अपने अपने स्हाब कन्नै जि'यां ओ तुसी चली जाह्गे तुस अपने बच्चे ते जेह्ड़े बाकी बच्चे न उ'नै बी पढ़ना होंदा फ्ही असें उं'दे कन्नै कन्नै कन्नै रक्खना होंदा ना बच्चें ते उं'दे कन्नै सलेबस उं'दे अकार्डिंग असें अपने मतलब बराबर रक्खने होंदे बच्चें गी सेम पढ़ाना होंदा ना फ्ही असें मैं इस्सी लग्ग कोला पढ़ा पढ़ागी

कोई नी ठीक ऐ मैडम जी मैं कराई उड़गी ठीक ऐ